दस हज़ार पाँच सौ निन्यानवे उन्नीस हज़ार नौ सौ निन्यांवे साठ हज़ार चार सौ पैंतालीस नौ हज़ार नौ सौ निन्यांवे पैंतालीस हज़ार पाँच सौ साठ